میرے ملک میں نقل و حمل کے لیے بہت سے ذرائع ہیں ملک اور بیرون ملک ساز و سامان کی کو نقل کو لانے لے جانے کے لیے کئی ذرائع استعمال کیے جاتے ہیں ان میں بیرون ملک ساز و سامان لانے اور لے جانے کا جو کام ہوتا ہے زیادہ تر وہ بڑے بڑے جہازوں پر شپ پر ہوتا ہے اور اندرون ملک جو لمبے اسفار کے لیے نقل و حمل کا ذریعہ استعمال کیا جاتا ہے وہ خصوصاً ٹرک ہیں اور ان کے سوا ان کے سوا جو روڈ پر راستوں پر جو استعمال کیے جاتے ہیں چھوٹی چھوٹی گاڑیاں بھی ہیں جو ہوتی ہیں اور اور گاؤں کے علاقوں میں ٹرک ٹریکٹر وغیرہ سے نقل و حمل کا ذریعہ استعمال کیا جاتا ہے